وعلیکم السلام اب آئے ہیں کھگڑیا گھومنے کے لیے ہاں ہاں گھومام کو تم کھگڑیا آئے ہیں ہاں اس لیے ا تو آئے ہیں گھومنے کے لیے بتا اور گھماؤ خوب کیسا ہے جگہ یہاں کس طرح کا

ہاں ہم پہلے بتا دو کیا ہے یہاں کے لوگ سب کیسے ہیں کیسے تہوار ہوتا ہے عید بقرعید منتا ہے ہاں ہاں یہاں پہ مطلب ہندو کا بھی یہ ہے تہوار وار

ہاں بہت بہت سمے سے آ سوچ رہے تو گھومنے آئے تو آ گئے ہیں تو جی ٹھیک ہے آگے سے پھر کوشش کریں گے آنے کا پھر

ہاں دو ایک دن رک کے پھر اس کے بعد چلو ٹھیک ہے سر ہوں ٹھیک ہے پھر آئی ہوں